हेलौ बारबि रेसट'रेन्ट नि मालिक ना आं मम' थामजि था अर्डार खालामगौमोन नोंथांनियाव अफार दङब्ला जुदि अफार दङब्ला गासैखौबो रेदि खालामनानै दोन दा बेलासियाव पार्टि नि थाखाय थांगोन बारदे पार्टि नि थाखाय